हैलो ऐ भैया नमस्ते भैया हमको गाड़ी सर्विस करानी है मोबिल पल्टवाना है नहीं गाड़ी सिप गा छोटी गाड़ी शिफ्ट डिजायर है इसका इसकी सर्विस कम हो समय और गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है और गाड़ी हाँ और गाड़ी मौसम को तोड़ दे रही है पिकअप नहीं बना रही है कम से कम दो तीन चार दिन से है

अभी तक गाड़ी हमने कहीं चेक नहीं कराई है यह आपके पास कॉल किए हैं एक लोगों ने बताया कि उनके पास चले जाइए वह अच्छे वह अच्छे मिस्त्री हैं उन पास सभी मशीनरी हैं

ई या जी पाँच चार पाँच साल हो गया

नहीं उस तरीक़े से नहीं लग रही है जिस तरीक़े से पहले लगती थी म क्यों हो गई है नहीं भैया और और गाड़ी में तो कोई भी कमियाँ नहीं हैं वहीं सर्विस वग़ैरह करानी है और हाँ जी

ठीक ठीक चलिए मिलेंगे